नमस्ते नमस्ते जी हाँ बसंत सिनेमा से बोल रहा हूँ हाँ दिन में मूवी लगा है भाई हाँ हाँ मिल जाएगा कौनसा टिकट चाहिए आपको ए सी चाहिए नॉन ए सी चाहिए या लोअर चाहिए अपर चाइए कौनसा चाहिए ए सी का मिल जाएगा आपको रेट पर ही मिलेगा लोकल का भी जो है रेट वह भी रेट पर ही मिलेगा आपको हाँ हाँ डिस्काउंट जो है आएँगे आप तो सामने से बात होगी डिस्काउंट आपको हो जाएगा हो जाएगा डिस्काउंट जो ऑफर पर है आएँगे और हाँ हाँ सीट भी अच्छा मिलेगा आपको जहाँ का सीट चाहिए आपको वहाँ का मिलेगा अगर ऊपर का लेंगे तो ऊपर का मिलेगा नीचे का सीट चाहिए आपको तो नीचे का भी आपको सीट मिलेगा ए सी का लेंगे तो ए सी का मिलेगा हाँ हाँ देखिए हर सीट का रेट अलग अलग है आपका ए सी का चाहिए तो ए सी का अलग है नॉन ए सी का चाहिए तो उसका अलग है भले उसके बाद नीचे का सीट लेंगे तो उसका रेट अलग है ऊपर का सीट चाहिए आपको तो उसका रेट अलग है रेट के हिसाब से सीट रहेगा हाँ हाँ जो ऑफर चल रहा है आप आएँगे यहाँ पर जब वसंत सिनेमा हाॅल में तो आपको जो ऑफर चल रहा है उसी ऑफर के ऊपर टिकट मिलेगा आपको हाँ हाँ आपको जो च आपके सुविधा के लिए हर चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है जो आपको खाने की ज़रूरत होगी वह आपको मिलेगा नहीं नहीं बाहर से आपको कोई सामान नहीं लेना है सारी व्यवस्था हमारे बसंत सिनेमा हाॅल के अंदर है आप आइए आइए पहले सिनेमा वसंत सिनेमा हाॅल पर उसके बाद जो भी डिस्काउंट होगा आपको तुरंत दिया जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा जी जी आइए आप आइए जिम्मा मूवी लगा है आपको जो भी टिकट चाहिए डिस्काउंट पर मिलेगा आपको जितने लोग आ सकते हैं आप लेकर आइए मिलेगा पूरे किस्म की व्यवस्था मिलेगी वहाँ पर जी जी जी ओ के जी नमस्ते